अरे यार ये डव शैम्पू जो है ना कल मैंने डव कंडीशनर का बाजार से खरीदा मार्केट कल गया था मैं सब्जी लेने तो डव कंडीशनर लेकर आया था मैंने सोचा कि डव कंडीशनर क्यों कैसा है तारीफ सुनी थी इसकी पर कल डव कंडीशनर लेने के बाद सुबह जब मैं फ्रेश होने गया स्नान किया मजा आ गया यार दोस्त तो जो बताया ना डव कंडीशनर के बारे में वाकई मेरे बाल बिलकुल सॉफ्ट हो गए हैं क्या बताऊँ तेरे को यार मैं मतलब वो उसका मैं समझा के इसके अन्दर कंडीशनर है तो मैं क्यों डव कंडीशनर प्लस है तो मैंने उसको मिला कर और जो उसको घोल बनाके जो लगाया ना तो सारे बाल मेरे इतना नरम हो गए हैं बिलकुल शाइनिंग मार रहा है शानदार तरीके से और मैंने आभी कंघा किया कंघा अभी क्या बढ़िया गया मेरा और कंघे से बहुत शानदार म मतलब लगना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कोई जैसे कोई के अब मैं मतलब मैं चाहता हूँ इसी शैम्पू से अब मैं नहाऊँगा यार मैंने तो सोच लिया यार भाई इसी शैम्पू से नहाना है मुझे अब